उदक ना जाल्यार शेतकार शेत रोवपाक प्रोबल्म जाता जर जून म्हयन्याक पावस पडूं ना जाल्यार सुद्दां शेतकाऱ्याक शेत रोवपाक प्रोबल्म जाता जर जून म्हयन्याक शेत रोयलें जाल्यार पावस पडूं ना जाल्यार तांकां ते शेत ते शेत पाड जाता शेत जर रोयलें जाल्यार तें व्हड जातकीर हांगा जनावरां येता जशे की दुकोर मोर उंदीर आनी हेर जनावरां येता ते सगळे खावन उडयता भात लुवंक घालता तेन्ना पावस पडलो जाल्यार भात किल्लता न्हंयेंत हुंवार आयलो जाल्यार सायडीन शेत उरता तें उडून वता आनी तें सगळें पाड जाता तशें तें न्हंयेंत हुंवार येता तेन्ना सायडीन ते सगळें शेत उरता ते सगळे उडून वता आनी शेतकारांक बेजार जाता आनी जर लेट पावस पडलो जाल्यार शेतकारांक शेत रोवपाक बेजार जाता आनी मागीर तांकां उदक सोदपाक वचपाक पडटा उदक सोदून तांकां तें होळी करून हाडपाक पडटा त्या ते ते उदक काडपाक होळयेंतल्यान तें उदक हाडपाक पडटा वादळ येयलो जाल्यार शेत सगळेंच आड पडटा आनी जर उदक सुकलें सुकलें जाल्यार तें शेत सगळें पाड जाता